हेलो आप फार्मर बोल रही हैं

आप फार्मर हम वेजिटेबल डीलर बोल रहे हैं वैसे आप खेती करती है ना फार्मर हैं ना तो आप खेत मे वैसे क्या क्या लगाईं हैं आप मतलब आप के यहाँ जो खेती होती है किस किस चीज़ किस किस चीज़ की खेती होती है हाँ तो अच्छा मतलब अभी जिस मतलब जिस सीजन मे जो सब्ज़ियाँ होती है वो सारी सब्ज़ियाँ जो आप के पास है अभी अवेलेबल है ना हम वेजिटेबल डीलर है तो हम को ना अपने एरिया में डील करने के लिए कुछ सब्ज़ी चाहिए मतलब जो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे जो डील हम बड़े डीलर हैं तो हम आप के यहाँ से सब्ज़ी लेंगे तो जो छोटे छोटे डीलर हैं उनको देना है और लोकल मार्केट में भी हमें अपनी मंडी लगाना है तो आप सब्ज़ी का मतलब लाइन बाय लाइन सब्ज़ी का नाम बता दीजिए और प्राइस बता दीजिए उसका क्या क्या प्राइस है

कितना कितना मतलब आप के पास जो सब्ज़ी है उसका सब्ज़ी का आप रेट मुझे बता दीजिए जैसे मुझे चाहिए मिर्च मिर्च का रेट ठीक है पचास रुपये हम को मिर्च जो है वो सौ किलो चाहिए क्या आप के पास अवेलेबल है

हमारे यहाँ जो है वो रोज़ सनडे को लगती है मंडी तो हम को सनडे को ही मतलब सौ सौ सौ किलो मिर्च चाहिए और मिल जाएगा और और कौन कौन सी सब्ज़ी है आप के यहाँ परवल कैसे रूपये किलो है और टमाटर भिंडी चालीस रूपये तो हम जैसे मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए काफ़ी मात्रा में जैसे हम सब्ज़ी लेंगे तो मेरे को कुछ ठीक है किस कौन कौन से सामान पर ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा जैसे कौन कौन सी सब्ज़ी जो आप के पास है और उस पर कितना कितना डिस्काउंट मिलेगा आप बता सकती हैं अच्छा भिंडी पर थर्टी परसेंट आप डिस्का डिस्काउंट देंगी और गोभी का कितना रेट है गोभी नहीं है आ पके पास पत्ता गोभी है शिमला मिर्च

शिमला मिर्च है बरबट्टी अच्छा फिर जैसे यहाँ पर मेरे को बड़ी मंडी मे ले जाने के लिए मुझे ये गेहूं और चावल भी चाहिए तो क्या आप के पास गेहूं और धान है मतलब अभी स्टॉक में है आप के सब्ज़ी ही बस आप मतलब जी सब्ज़ी अभी आप के पास अभी भी आप के पास मतलब गेहूं चावल गेहूं और धान स्टॉक में नहीं है अच्छा ठीक है ठीक है हम आप को सूची बना कर दे देंगे ठीक है रखते हैं ना